हांवें निवळ्ळेल्यो पांच संख्या अश्यो जावन आसा णव लाख णव्याण्णव हजार णवशें णव्याण्णव अंयशीं हजार आठशें पंच्यात्तर सत्तर हजार पांचशें पंचावन अठ्ठ्यांयशीं हजार णवशें एकोणसाठ पांच लाख पन्नास हजार त्रेप्पन